भाऊ मां एमेज़ॉन था शू घुरायो हुओ त बराबरि ॿधल बि न हुओ ऐं जाम देरि सां मोकिलियूं मां पाए न सघयुमि मूंखे शादीअ ते वञिणो हुओ त मां शादीअ ते पाए न सघयुमि जंहिंजे लाइ मां वरितो हुओ त मां पोइ चवां ॿई हेॾी देरि सां मोकिलियो त मां हाणे कीअं पायां शू